आहो साढ़े इत्थै डोगरी गै बोलदे न ते अजकल्ल बच्चें गी लोक हिंदी सिखा दे ते हिंदी सिखानी निं चाहिदी ऐसा निं करना चाहिदा अस अपने बच्चें गी डोगरी सखानी चाहिदी होर गल्ल एह् ऐ भाई ऐह्दे च फकर मसूस करना चाहिदा कि अस डोगरे आं ते डोगरी बोलने आं अस ते पूरा परोआर साढ़े बच्चे म्हल्ले ग्रांऽ म्हल्लेदारी दे जेह्ड़े लोक न सब डोगरी बोलदे होर डोगरी साढ़ी इक मात्तर भाशा ऐ होर बड़ी मिट्ठी बोल्ली ऐ ते गल्ल एह् ऐ भाई जेह्ड़े साढ़े बाह्र बी जंदे बच्चे ते जां कम्मै काजे गी जंदे न बाह्र कोई मिलदा ऐ उं'दे कन्नै बी डोगरी करनी चाहिदी होर जेह्ड़ी एह् जेह्डे़ न अपने डिपार्टमेंट कम्मे दे जित्थै जित्थै कम्म शम जन्ने आं अस उत्थै बी इंग्लिश दी जैदा चलदी ऐ लेकिन ऐसा निं होना चाहिदा कि उत्थै बी डोगरी होनी चाहिदी ते ओह्दे कन्नै सानूं बड़ा फकर मसूस होंदा ते सानूं बी पता लग्गी जंदा केह् गल्ल ऐ ते केह् निं ऐ ते बाकी सारे जिन्ने बी ऐ न सारें गी अस इ'यै संदेश देना चाह्न्ने आं कि डोगरी दा बड़ा इक अच्छा ओह् ऐ गल्ल ऐ डुग्गर देश दी पंछान ऐ डोगरी होर डोगरी बोलनी चाहिदी अपने बच्चे गी प्रेरणा देनी चाहिदी उ'नें गी आखना चाहिदा डोगरी बोलो ते पूरे समाज गी सारें गी आखने जिन्ने बी ऐ लाग्गे धिग्गे जां ग्रांऽ शांऽ जां शैह्रें दे बिच्च सारें गी आखने भाई डोगरी बोला करो होर सारे गै अच्छी सोच जंदी होर डोगरे बड़े इक बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चें गी सारें गी डोगरी सखानी चाहिदी ते गल्ल एह् ऐ भाई सारे नांऽ रोशन करन उच्चा नांऽ रोशन करन साढ़े सानूं बी प्रेरणा मिलदी भई साढ़े बच्चे डोगरी बोला दे बाह्र जाइयै बी डोगरी बोला दे हैं ते अस बड़े बड़े खुश आं जेह्डे़ साड़े बच्चे बी साढ़ा परोआर साढ़े जीब सारे डोगरी बोलदे न होर अस चाह्न्ने आं कि जिन्ने बी साढ़ी गल्ल बात सुनन जां अग्गे मल ग्रांऽ दे बिच्च सुनन ते सब डोगरी बोलन ते साढ़े ग्रांऽ दे बिच्च बिल्कुल डोगरी बोलदे प्योर डोगरी बोलदे न ते साढ़े जिन्ने बी हैन सारे डोगरी बड़ी अच्छी भाशा ऐ तां होर बडे़ खुश आं अस भाई डोगरे आं ते डोगरी बोलने होन्ने आं